एन सी इ आर टी बुकमे निगेटिव भी छै आओर हार्ड भी छै तऽ बच्चाके जे छै एन सी इ आर टी बुकसँ पहिले जे छै से आर कोनो नार्मल जे छै जेना पर्सनल कोनो बिहार बोर्डकेँ भै गेल अगर बिहारके बच्चा छै तऽ अपन बोर्डके पढ़बाक चाही ओकर बाद एन सी इ आर टी के ठीक छै पढ़ी लेलकै लेकिन बिहार बोर्डके पढ़बाके ही चाही जे जे बोर्डसँ आबैत छै किआकि ओकर नॉलेज होना किआकि हम जतए से छी हमर क्षेत्रीय नॉलेज होना बहुत जरूरी होइत छै बच्चाकेँ क्षेत्रीय नॉलेज हेतय तबहीयै आगाँ बढ़तय